नमस्ते तुसें सारें गी ते अ'ऊं मीनाक्षी रियासी डिस्टक च रौह्ने आह्ली तुं'दे कन्नै किश गल्लां साझियां करना चाह्न्नी आं जेह्का साढ़ी रियासी डिस्टक ने पॉजटिव स्टैप लैते दे न ओह् कोह्दे आस्तै जेह्के अनाथ बच्चे न जां विधवा जनानियां न जां कोई ऐेसे घर न जिं'दे घर कोई बी नेईं ऐ मतलब कि कोई कमाने दा साधन नेईं ऐ ते उं'दे खित्ते बड़े अच्छे अच्छे स्टैप लैते दे न रियासी डिस्टक ने ते कुछ जेह्के स्टैप लैते दे न मतलब की धार्मिक लोकें ते किश जेह्के न किश ऐसे इ'यां संगठन बनाए दे न उ'नें एह् स्टैप लैते दे न पैह्ले जेह्के दा बड़े सारे स्टैप लैते दे न इक जां दो जेह्के में तुंदे कन्नै सांझे करना चांह्न्नी आं पैह्ला जेह्का ऐ श्री पांगङ देवता देव स्थान कन्नै इक संस्था बनी दी ऐ जेह्की साढ़े लोकें बनाई दी ऐ बड़ी उसी इ'यां चाह् शौक कन्नै बनाए दा ऐ ते उस दे थ्रो असें लोकें दी बड़ी मदद करनी ऐ बड़ी मदद करनी ऐ ते करनी बी ऐ जेह्के लोक बेचारे जि'यां किश विधवा जनानियां न बेचारियां उं'दी मदद करने आं इसदे थ्रो अस

एह् बाबा पांगङ देव जेह्के साढ़े ग्रां च बसदे न उं'दे नां पर बनाई दी ऐ पागङ देव जेह्के न एह् जेह्के गोमाग तह्सील बिच ओह् साढ़े गांव सराड़ बिच पौंदे न सराढ़ बिच जेह्का इं'दा बास ऐ एह् बड़े जेह्के पुराने जेह्के उत्थै ओह् बसदे न ते एह् जेह्के साढ़े डोगरी कल्चर कन्नै बड़ा इं'दा जेह्का न डोगरी कल्चर कन्नै इंदा जेह्का न बड़ा बड़ा जेह्का कनैक्शन ऐ ते इ'नें गी अस जेह्का न अपने अस न बुड्ढे पराने बजु्र्गें आंगर मन्नने आं कि जे किश बी साढ़े जेह्के डोगरी कल्चर च कोई बी कम्म करना होऐ ते बाबे पांगङ देव गी याद करदे गै करदे न लोक इत्थै जेह्के दा बड़ी सारियां डोगरी कल्चर दियां चीजां होंदियां न जि'यां कुड्ड डांस होई गेआ गीतड़ू होई गे नुआढ़े बाद पदूने होंदे न जेह्के देवते अग्गै करदे न ते ओह् बी इत्थै पांगङ देवते होंदे न एह् जेह्के हून तुसेंगी सनाना चाह्न्नी आं एह् जेह्की आर्गनाइजेशन ऐ एह् बनाई दी प्राण होंदे न देवते उत्थूं दी उ'नें ऐ बनाई दी उं'दा नां ऐ सोपर

में बी इस आर्गनाइजेशन गी ज्वाइन कीता जिसलै अ'ऊं उत्थै गेई ही मीं डर हा जे एह् इ'यां पैसे खंदे न लोकें कोला लेइयै पर फ्ही मिगी पता चलेआ एह् लोकें कोला पैसे नेईं खंदे एह् जेह्के पैसे लैंदे न उनेंगी अच्छे कम्में लेई दिंदे न पैसे जेह्के एह् आपूं नेईं रखदे हैन एह् जेह्के पैसे न एह् उ'नें लेकें गी दिंदे न जि'नेंगी जरुरत होंदी ऐ इनें पैसें दी ते अस जेह्के तुसें गी इक्क कहानी सनान्आं अपने ग्रां दी साढ़े ग्रां च जेह्के न इक जागत हा ते इक न्हाड़ा पापा हा उसदा पापा जेह्का बमार हा मम्मी पैह्ले गे नुआढ़ी मरी दी ही बेचारी एह् नेहा कुसै कन्नै होना नेईं चाहिदी पर साढ़े ग्रां च होए दा ऐ मीं दिक्खे दा ऐ नुआढ़ी मम्मी मरी दी ही तो ओह् अपने पापा दी सेवा करदा नुआढ़े कश कोई पैसे नेईं हे उसदे इलाज कराने गितै इक्क दिन जेह्का ओह् रोआ दा हा कि मेरे पापा बची जंदे तां मेरा बी कोई स्हारा होंदा हा नेईं ता मीे कल्ले होई जाना ऐ मीे कि'यां रौह्ना ते उ'नें केह् कीता की इस्सै पागङ देवता दे स्थल पर जाइयै उत्थै जाइयै जेह्की एह् आर्गनािजेशन ऐ उं'दे कोला मदद मंगी ऐ ते उटनें जाइयै मदद कीती ऐ नुआढ़ी उ'नें मदद कीती ते ओह भईया अज्ज ठीक ऐ ते अपने बच्चे गी दिक्खा दा ऐ अगर ओह् मरी गेदा होंदा ते उस बच्चे गी कुन्नै दिक्खना हा भगवान नेईं करै कि ऐसा होए दा होंदा ते इ'नें बच्चें गी कुन्ने दिक्खना हा साढ़ा जेह्का न पैह्ला पैह्ला कम्म एह् होना चाहिदा की लोकें गी बचाना कि'यां ते एह् जेह्कियां आर्गनाइजेशनां जां ऐसी ऐसियां चीजां होंदियां न ऐसे ऐसे संगठन होंदे न एह् बड़े कशा बड़ी मदद करदे न लोंकें दी ते इस बजह कन्नै जेह्का न इ'नें संगठनें गी असेंगी तोड़ना नेईं चाहिदा मतलब उ'दें कन्नै जुड़ना चाहिदा जुड़ियै ते इंदा हत्थ ना बढ़ाना चाहिदा इक हत्थ होग पैह्ले उदे कन्नै दस हत्थ होर जुड़ङन ते घाटा नेईं होंदा ऐ ते इस्सै करियै अग्गै जेह्का एह् कम्म करना चाहिदा ऐ ते इस्सै कन्नै में अपने शब्दें गी विराम दिन्नी आं ते थैंक यू सो मच